जे कि अहाँके देखियौ सभचीज फायदा छै कुसियारसँ कुसियार खेती कुसियार कटियौ कुसियार बेचि दियौ ओकरा सभ चीज बना दियौ मैठा पेराके बेचि दियौ तऽ ओ सफलमे तुरन्त आबि गेलै तकर बाद जे अहाँके भऽ गेलै धानमे रोपियौ तऽ ओहिमे जन लगलै बोनि लगलै तऽ बहुत खर्च लगलै तऽ ओकरा लाभ भेलै टूटि गेलै से सभ गृहस्थीके श्रोतमे आबि गेलै तकर बादमे अहाँके गहूँम बौग केलियै पटौनी लगलै खाद लगलै दुनिआँ लगलै तऽ ओहो फसलमे आबि गेलै उपज भेलै तऽ फसलमे अयलै नहि अयलै तऽ गेलै टूटिमे तकर बादमे बचि गेलै अहाँके मसुरी खेसारी छीँट दियौ तऽ उपजि गेलै किछु आबि गेलै मुफास्तमे तकर बाद अहाँके धनिया खेती केलहुँ तऽ ओ मसालामे आबि गेलै एकर बाद अहाँके सभ रङ्गके व्यवस्थी होइत छै जेकि धानके खेती कयलहुँ गहूँमके कयलहुँ बादामके कयलहुँ ऊखके कयलहुँ तकर बाद बचि गेलै अहाँके धन्नी कयलहुँ कोनो हरदी उपजेलहुँ कोनो चीज उपजेलहुँ गृहस्थी क्रममे सभ रङ्गके उपजेलहुँ ताहि लऽ कऽ सभ व्यवस्थित भऽ गेल ताहि लऽ कऽ अहाँके सभके अपना दुनिआँमे सोचय पड़ैत छै जे केना लाभ हैत कोना टूट हैत कोनो चीजसँ लाभ भऽ जाइत छै हरदीके रोपि देलियै साल भरिमे कोरि देलियै फेर तऽ उपजलै एक फसिल हो गेलै अनाज उपजेलियै तऽ तीन फसिल भेलै तहिना सभचीजके सोचय पड़ैत छै कि केना फसिल हेतै केना दुनिआँ हेतै केना की हेतै कोन व्यवस्थीक हेतै ताहि व्यवस्थीकमे अपना गहूँम उपजेलियै धान उपजेलियै कुसियार उपजेलियै अहाँके लगमे धनिया उपजा लेलियै हरदि उपजा लेलियै गृहस्थी व्यवस्था केलियै बहुत सभ चीजसँ अहाँके धोना पड़ि गेलै तऽ सभ चीजकेँ उपजा कऽ देखलियै जे कथिमे टूट छै तऽ सभसँ टूट पूँजी भेटैत छै तीनिए फसिलमे धानमे गहूँममे मसुरीमे ऊखमे आरो अहाँ जे कहियौ सएह सभमे भऽ जाइत छै व्यवस्थीक हमसभ तऽ छोट मोट लोक छी तऽ जेना इच्छा होइए सेसभ उपजबैत छी आब जे मैथिलीमे अहाँसभ हमरासभके कही से समझ